हमरा सबकऽ महिलाक तऽ एहन छै जे पर्दा प्रथा हमरा सबकऽ विशेष रूपसऽ प्रचलित अछि तै दुआरे महिला बहुत ज्यादा खेलमे जे छै से सहभागी नै भए पाबै छै हँ लेकिन महिलाकऽ जे सबसऽ पैघ सहभागी छै से ओ अपन गायन कलामऽ जे कि विशेष रूपसऽ अपन भागीदारी लै छै गायन कलामऽ नृत्य कलामऽ लै छै भागीदारी आ एहन कोनो विशेष रूप नै छै सारे जत्तेक वर्ग छै सब वर्ग हमरा सबकऽ खेलमऽ शामिल भए सकै छै एहन कोनो जरूरी नै छै जे आर्थिक रूपसऽ पिछड़ा अछि तऽ ओ खेलमे शामिल नै हेता एहन कोनो विशेष बात नै छै सबकऽ सब जीबैके हक छै आ सब बढियासऽ हमरा सबके साथ विशेष रूपसऽ हमरा सबकऽ साथ सहयोग करै छै जे खेलमऽ अपन अपन सहभागी बनै छै खेल हमरा सबके लेल बहुत महत्त्व राखै छै आओर एहन तरहके कोनो विशेष बात नै छै जे कोनो अन्य हाशिया पड़ल छै कि कोनोमऽ हानि भेलै हें कि खेलसऽ ककरो किछो होइ छै आ ककरो विशेष वर्गकऽ वजहसऽ अछूत राखल जाइत अछि एहन तरहके कोनो बात नै छै सब अपन अपन खेलमे सहभागी दै छै आओर हमरा सबके साथ खेलैत अछि